एक यात्री के रूप में हमारे सामने बहुत सारी अनोखी चुनौतियाँ आती हैं हमें अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं जैसे कि हम ट्रेन या कोई हर जगह के सफ़र के टॉयलेट के लिए चलते हैं क्योंकि टॉयलेट अगर साफ़ ना हो तो हम कंप्लेन कर के उसे आगे ठीक कर सकते है क्योंकि टॉयलेट गंदगी रखने से गंदगी पैदा होती है अगर ट्रेन का भोजन सही ना हुआ तो उसके लिए भी हम आगे कंप्लेन कर सकते है हमें सब समान अधिकार है हमें सबके बारे में शिक्षा भी रखनी चाहिए